आंनि नैथि बेरेखा आयदायानो जाहैबाय जेकेट आथिखालाव जोंनि गोबां बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जेकेटखौ मोनफा मोनफा मडेलिं एबा गाव गावनि आंगो गानग्रा हिसाबैहाय बज'बनानै लायो नाथाय बैफोर जेकेट बैफोर बादि जेकेटखौ एबा बैफोरबादि गानग्राखौ जोङो बज'बनानै लायोब्ला जोंहा बर' हारिया गोबां ख'हा जागोन होन्नानै आं सानो दा बेनि अनगायै एबा जेकेटनि अनगायै जोङो जोंनि बर' बिमानि एबा बर' आइजोफोरनि आखाइजोंनो दानाय लुनाय इन्दि सिनि उल एबा इन्दि सिनि जोमग्रा नै बेफोरखौ जोमोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फासिन जागोन दा बेफोरबादि जोमग्राफोरखौहाय जोङो गाराबालासिनो एबा जोङो नेउसिया बालासिनो जोङो बेफोरखौहाय बज'नानै लानांसिगौ दा जोंनि इन्दि सि एबा इन उलनि सिफोरखौ गानोबा जोमोब्ला जोंहा बेबो मोनफा मोनफा मडेलिं हिसाबैबो गनायनानै लाजाथाव जागोन दा बैफोरबादि जेकेटखौ गानोब्ला जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया होन्नानै आं सानो मानोना बेयावहाय जोंहा जोंनि आरजिनाय रां आरजिनाय रां एबा दोहोन सम्प'थिफ्राबो मोनफा मोनफा मानि आरजाथावै जा आरजाथावै खामानियाव गानो बादि जाहैयो जेरैहाय जोङो जेकेटखौहाय गानोब्ला जों गाव गावनि खरलबसे मोदोमखौल' खोबनानै लानो हायो दा बेनि अनगा आरो जोङो गुबुन मोदोमखौ फोलोमनानै लानो हाया नाथाय नाथाय बै उलनि जे इन्दि सिनिखौ जोमोब्ला जोंहा जोंनि गासैबो मोदोमखौनो खोबनानै लानो हागोन आरो गोजांनायनिफ्रायबो रैखा मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे जुदि सोरबा आइजोफ्रा गथ' बामनानै एबा गथ' लानानैहाय बबावबा हाथाइ बाजार ग'लाफोरावहाय बेरायहैदोंब्ला एबा थांदोंब्ला बै इन्दि जिखौ जोमोब्ला जोंहा ग्लोम बिमा फिसा सानैनिबो मुलाम्फा जागोन नाथाय नैबे जेकेटखौ गानोब्ला बेयावहाय बिमाया गानोब्ला बिमानिल' मुलाम्फा जागोन नाथाय बेयावहाय फिसायादि मोनगानहैया नै बेफोरखौ सानानैनो बैफोर बादि गानग्राफोरखौहाय जोङो सान्नानैहाय जोंनि नैबे उलनि सि एबा इन्दिनि सिखौहाय जोङो बज'बनानै लानांगौ एबा जोमनांगौ दा बेफोरबादिखौ बज'बोब्ला जों होनबा हारिनिबो जौगानाय फैगोन हारि जातिनिबो मोनसे थांनानै थानायनि नेर्सोन थागोन बेनिखायनो जोङो बैफोरबादि जेकेटफोरखौहाय ज्राब गारनानैहाय एबा मडेलिं हिसाबै गनायनानै लायाबालासिनो नैबे इन्दि जि एबा उलनि जिखौ बज'बनानै लानांगौवा आथिखालाव जोबोद गोनांथार मानोना जोङो दिनै गावनि हारि एबा गावनि जातिफोरखौ जौगानो गोनांब्ला दा बैफोर फिसा फिसा फिसा जोंनि गोदोनि आसार खान्थिफोरखौ जोङो बुरखांफिन्नांगोन अब्लासो जोंनि हारि एबा बर' जातिया जौगागोन होन्नानै आं सानो बेनिखायनो जोङो बै मडेलिं गानग्रा जोमग्रा एबा गुबुन हारि एबा गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय जि जोमफोरखौ जोङो गनायनानै लायाब्ला गाहाम जागौ मानोना जोङो जेकेटखौहाय इमान गोजान गोजान जायगायाव थाङोब्ला एबा गुसु गुसु ओनसोलाव थाङोब्ला जोङो बेखौहाय बांद्राय आरजाथाव जाया नाथाय इन्दि जि एबा उलनि जिखौ जोमोब्ला जोंहा देहायाव गोबां बिगुरनि बेरामनिफ्रायबो जों बारग'नो हागोन आरो जोंनि देहाया गोजांनायनिफ्रायबो रैखा मोन्नो हागोन